आं हॅलो कितके जाय गो कितें करपाक जाय सारको फॉटी फाय मिनीट लागतात दोन तीन बशेचें आसा गो गोल्डन आं गोल्डन करया मुगो बरें दिसचें ना स्पेशल आनी हें करपा हे न्ही देड हजार पडटलो कमी आसा कमी मात्शी केली जाल्यार रोकडें तुगें तोंड हें जातलें न्हू बरें तें एकूच दीस उरतलें न्हू बरें केलें जाल्यार बरें दिसतलें न्हू बरें आसा तें कर मुगो मागीर किदें कमी करया बरें बरें कमी करया समजून घेत तुका आनी आं बरें मागीर तूं केन्ना येतलें कितल्यांक येतलें आयकय मा आमगे बारके बाब आसा कित गो तो न्हिदतरी तुका हांव फोन गो तो दोनां बी म्हळ्ळ्या न्हिदत गो तीन बी म्हळ्ळ्या यो तीन ते चार म्हळ्ळ्या करया देड वर तरी लागतलें

आं फक्त हेंच मुगो स्पेशल आनी तेंच करपा मुगो हा आं बरें तर यो फोन करून यो गो टायम सांगल न्हू तीन नंतर यो म्हणन न्हू आं बरें

आनी राव तें सांगता आनी किदें किदें तें केंसा स्टायल बी करूं नाका करता मुगो तें ताजेर फ्री दित तुका हांव किद्या ते चड पयशे काडटल न्हू केंसा स्टायल हय आयब्रो करता